हा हलो हा ॿुधायो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा त तव्हां कॾहिं वठी विया किताबु कॾहिं वरिती वियव असांजी दुकान था ख़रीदी अथव अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा त तव्हां इअं कयो नी तव्हां हुनजे बदिले में पैसा त न मिलंदव ठीकु आहे न हुनजे बदिले में तव्हां ॿीं किताबु वठी था सघो ठीकु आहे न हा ॿीं किताबु वठी था सघो पर तव्हां इअं कयो सूमर जी असांजी दुकानु बंदि आहे त तव्हां सुभाणे अचो लंच खां पोइ लंच खां पोइ असां हिकु खां ॾेढु लंच थींदो आहे ॾेढु ॿ बि वॼी वेंदा आहिनि कंहिं महिल ईंदा आहिनि छोकिरा जेके रखिया आहिनि त उहे वरी कॾहिं ॾींदा तव्हांखे ॿीं किताबु त तव्हां वरी अचो पर लंच खां पोइ अचो ॿीं अढाई खां पोइ अचो बेशक त मां बि हूंदी आहे लंच खां पोइ त दुकान ते त तव्हां उहा रसीद खणी अचिजो ऐं किताबु खणी अचिजो ऐं पाणि अचिजो हुनजे बदिले में तव्हांखे ॿीं कोई किताबु खपे या उहा ई खपेव वॾे अख़रनि वारी त ॾिसीं वठी वञिजो वरी हर गर चेंज न थींदी आहे न हर गर न बदिलींदा आहियूं असां हा न त तव्हां बेशक सुभाणे अचो टी वॻे खनि अचो रसीद ऐं किताबु खणी ख़ुदि अचिजो बदिले करे वठी वञिजो ठीकु आहे जय झूलेलाल ठीकु ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे

हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल